आङो सिक्किमाव थांनो गोसो जादों आङो लेखा रोङा फरा रोङा गोजान जायगायाव थांनानै बिदिनो बायदिसिना बिसिनि जानाय लोंनाय गामिफोर गासै हाजो हाला हाथायफोर मा दं बेफोरखौ आङो नायनो गोसो जायो दा आङो लेखा रोङा फरा रोङा आंहा जेबो गैजाया थाखा फैसाबो गै गैजाया नखरफ्राबो गोरिब नखर आं माब्रै थांनो थांनो गोसो जायो नाथाय आङो सौहाया अब्लाबो आंनि गोसोआ बिराथ थांनो गोसो जायो आरो बिदिनो मानास हाजोआव बिदिनो थिपकाइआव बिदिनो दाब दाब जायगायाव आरो आं जि थांनो गोसो जायो नाथाय मानि थाखाय सौहाया आं नाथाय आङो रोङा दिनै आङो सासे हालुवा बिनिखायनो आङो थांनो रोङा पासाफोरबो रोङा बे पासा रोङिनि थाखायनो आङो थांनो रोङा आरो थाखा फैसाबो गैजाया थांनोल' नागिरो नाथाय सौहाया बेबायदि जानानै दं जाय बिथांमोनहा बे जायगायाव थांनानै हाजो हालाफोर नायनानै सोरबाबा खिन्थाफैयोब्ला आंनि गोसोआ गोजोन मोनलायलायो आंनि गोसोआ जिउआव रंजानाय मोनो आरो जाय बिथांमोनहा बे जायगायाव थांनानै मबेलफोरजों बिदिनो केमेरा खेबनानै लाबोयो मबेलफोरजों बोनानै दिन्थिफैयो बेखौ नुनानै आंनि गोसोआ बेरात थानो हायैबायदि गोसोसो जासिनो आरो थांनो आरो बेफोर बे हाजोफोराव मा मा जिब जुनार थायो आरो बे सिंह मोसा मैदेर मुफुरफोरा मा रोखोम जानानै थायो बेफोरखौ आङो नायनो गोसो जायो बे जायगायाव थांनानै बे मैदेरफोरखौ नुयोब्ला आंनि गोसोफ्रा मा रोखोमै थानो हागोन आरो बेखौ नुयोबा आङो गिख्रंगोनसो खोमा आरो मोसाफोरखौबो बिसोरो मा रोखोमै खारो थायो जायो बिसोरखौबो नुनानै आङो गिगोनसो खोमा अब्लाबो गोजान जायगायाव थांनो गोसो जायो नुवाब्लाबो खोनायाब्लाबो गोसोआ थांनोल' गोसो जायो आरो बेवहाय माबायदि हाजो हालाफ्रा माबायदि दंफां लाइफांफोरा मा मा बिफांफोर दं आरो मा मा बिबारफोर दं बे गासैखौबो समायना रमायना गोजाननिफ्राय नुहुरनायखाय बे जायगासिमाव थांनो लुबैयो बिदिनो बेंगालर बिदिनो थिपकाइ मानास बिसोरथ' समायना नुहरो गोजाननिफ्राय बे जायगायाव आङो दासिमबो थांफेराखै मानोना आङो गारि मटर गाखोनोबो रोङा भाषाबो रोङा आरो थाखा फैसाबो गैजाया गोसोजोंल' आङो बे गोजानै नुहुरनानै आङो हास्थायनाल' थायो बिनिखायनो दा जानाखि जायफ्रा थाङो मबाइलफोरजों खेबनानै हगारो बेफोरखौ नायनानै आङो थायो